नमस्ते म्याम हँ म्याम हमको बुखार हो गया है हाँ तो बुखार हो गया है म्याम तो हमको हम दवा ले रहे है दवा के साथ साथ हम चाहते है की हम आप हमको बताइए हमको क्या खाना है कैसे क्या खाना है की हम जल्दी से स्वस्थ हो जाए म्याम

म्याम बो हाँ धूप में जा रहे थे धूप में आना जाना पड़ता है म्याम न तो उसी वजह से बुखार हो गया है दवा ले रहे है कितने दिन से तो दवा से आराम तो हो रहा है लेकिन सोच रहे है कुछ ऐसा खाने का खाने का कुछ मिल जाता तो हम अच्छे से थोड़ा जल्दी स्वस्थ हो जाते आप थोड़ा सा बता दीजिए हाँ ले रहे है टाइम टाइम हाँ म्याम खाते हैं हम अच्छा म्याम

ठीक है म्याम और खाने में य हल्का भोजन खिचड़ी वगैरह यह सब लेना है हाँ ठीक म्याम

ठीक म्याम

मसालेदार सब्जियाँ लेनी है की नहीं म्याम हाँ जैसे मेरा मन किया छोला छोला वगैरह खाने का तो इ सब नहीं खा सकते बुखार में

ठीक है म्याम आप है वैसा ही हम कर रहें

ठीक है म्याम ऐसा काम की है की धूप में आना जाना पड़ता है तो इसी वजह से प्रोब्लम हो जाती है ठीक है म्याम आप जैसा कह रहीं हम वैसा ही करेंगे ठीक है म्याम नमस्ते